न्यूज़ जेह्ड़ी होंदी उधमपुर ते जम्मू च ओह् जैदातर हून आनलाइन होई दी चैनल च बी औंदी ऐ पर जैदातर हून आनलाइन होई दी यूट्यूब चैनल होई दे ते इंस्टा बगैरा होइया ओह्दे च पेज बनाए दे जि'यां इत्थै उधमपुरा उधमपुर अपडेट जम्मू दा ओह् जे के मीडिया चैनल ऐ इक ते होर स्ट्रेट लाईन ते एह् सारे मतलब कि यूट्यूब चैनल ते इंस्टाग्राम पेज न जैदातर लोग न्यूज़ इत्थुआं गै सुनदे न ते सब तू जादै इत्थुआं गै पता लगदा मतलब पैह्ली खबर इत्थुआं गै आंदी ते साइंस एंड टेक्नोलॉज़ी दा मतलब जेह्ड़ा बी पूरी कोई नेशनल न्यूज़ होंदी ते तां मतलब तां गै ट्रेलर गै ट्रेलर पाई ओड़दे पेज उप्पर कि एह् आई गेआ ते इ'यां इत्थै आए दा हा चार्ट यू पी डी आए दा हा ओह्दा बी इ'नें सनाया इत्थै जे के मीडिया पर सनाए दा हा स्ट्रेट लाइन पर सनाए दा हा ते साईंस एंड टेक्नोलॉज़ी ते मतलब जेह्ड़े ओह् होंदे हे नी साईबर फ्रॉड होंदे हे ते ओह् जे के मीडिया चैनल आह्ले सनांदे हे हून इत्थै जम्मू होऐ दा हा इत्थै के सी रेज़ीडेंसी कच्छ मतलब कि उत्थै फ्रॉड होऐ दा हा इक कुड़ी कन्नै ते उन्ने आनलाइन बुकिंग कराई दी ही किश ते ओह्दे गल्ला ना पैसे पैह्लें गै मंग्गा दे हे ते फ्ही उन्ने रपोट कराई साइबर उत्थेै आफिस होंदा उत्थै क्राईम आफिस होंदा जेह्ड़ा उत्थै ते जम्मू उन्ने कराई रपोट ते कन्नै उत्थै तां कि बाकी जनता गी बी लग्गे कि एह् इत्थै फ्रॉड होंदे इत्थै ते फ्ही उ'नें उत्थै जे के मीडिया कोल इंटरव्यू बी दित्ता दा हा पूरा ते ते फ्ही जे के मीडिया आह्लें उं'दा पूरा इंटरव्यू पाए दा हा इंस्टा उप्पर यूट्यूब चैनल उप्पर ते फ्ही असेंगी बी पता चली गेआ कि एह् चीज़ां बी होंदियां एह्दे उप्पर टेक्नोलाज़ियां आह्लियां एह् पता चलदा रौंह्दा ते होर बी पेज सनांदे होर बी जि'यां फोनै उप्पर फ्रॉड बगैरा होंदे ओह्बी चैनल आह्ले सनांदे रौंह्दे ते जैदातर ते एह् आह्लियां न्यूज़ां साइंस आह्लियां ते सनांदे गै रौंह्दे इत्थै ते इ'यां इं'यां लोकें गी आम लोकें गी इ'यां गै पता चलदा इत्थुआं गै